सत्रहं नवंबर ॿ हज़ार हिकु टे फेबररी ॿ हज़ार पंज पंज जून ॿ हज़ार नव वीह नवंबर उणिवीह सौ सठि पंद्रहं अगस्त उणिवीह सौ सतेतालीह